हय म्हाका अशे खुबशे डिजायन शिकन दिसता जशें की ल्हान वळी किचनर स्टिच आनी सुयची सुयेन चित्रकला टेलरिंग यंत्रा स्मार्ट कापड थ्री डी विनकम आनी अशें अशें म्हाका हें शिकन दिसता आतां हातून कोण अशें वर्कशॉप बीन अशें कोण शिकयता जाल्यार हांव थोडक्याच वचून शिकतलें नाजाल्यार कोणी ऑनलायन शिकयता सुद्दा बऱ्याक पडटलें शिकपाक म्हण आनी अशे खुबशे मागीर शिकोन शिकून म्हाका त्या हाज्या बद्दल म्हाका ऑर्डरी घेवपाक फुडल्यान मागीर घेवपाक बरें पडटलें आनी मागीर अशें शिकून शिकूनय ही जशें की थ्रि डी विणकम आनी टिकाऊ आनी पर्यावरण पूरक पद्दती सुद्दा एक शिकल्यार बरें कित्याक पर्या पर्यावरण हें आमचें खूब म्हत्व सो तें तशें त्या हातून पद्दतीन शिकोन सुद्दा एक बऱ्याक पडटलें कोण शिकयता जाल्यार बरेंच पड सो हांव शिकपाक सामकेंच खुशेल शिकतलें